बचपनमे हमरा सभके माँ भोरमे उठबै छलथि पढ़ाबऽके लेल आओर हमरा सभके निन्दो लागल रहल छल तऽ पानिसँ आँखि धो दै छलथि आओर जखन हम सभ मनोरो मनोहर पोथी पढ़ै छलहुँ हेँ तखनेसँ याद अछि जे माँ रोज हमरा सभके बिछौन बिछा दै छलथि हैं भोरके पढ़ैके रिवाज छलै हैं जे आइ काल्हिके बच्चामे नहि छै लेकिन हमरा सभके समयमे भोरके पढ़बाक जे छै से बड़ा सिस्टम छलैए ओहि समयमे माँ बहुत समझाके कहै छलखिन हेँ बच्चाके जे अखन सरस्वतीके आवाहन रहै छै तों सभ जे पढ़बिहि से कण्ठस्थ भऽ जेतौ यादे रहतौ तहि लोभे हम सभ सभ दिन जे छै से भोरके उठै छलहुँ पढ़ै छलहुँ हैं तहिना जे छै से अक्षर चिन्हवासँ लअ कऽ इसकुल तक मैट्रीक कयलहुँ हैं बहुत रास ओहिमे सङ्गी साथी सभसँ सेहो भेँट भेल बहुत रास नोको झोँको होइ छल है बहुत रास नीक अधलाह सेहो होइ छलै घरसँ हम सभ पैदल ओहि समयमे हाइ इसकुल तक जे छै से केने छी कॉलेजके लेल तऽ शहर छै लेकिन अब तखुनका समय एहन डेवलप नहि रहै जे गाँव घरमे कॉलेज रहै लोकके बजार आबै पड़ै छलै तऽ ओहो कम लोक कॉलेजमे पढ़ै छलथि हैं ओहि समयमे इसकुलेमे हम सभ पढ़ै छलहुँ हैं आओर मैट्रीक तक जे छै से हम सभ रेग्युलर जे छै अपना घरसँ पैदल चलिकऽ शिक्षा ग्रहण कयने छी